میں اپنا ایک نیا بینک انگاؤنٹ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے لی آدھار کی بایو میٹرک تصدیق لازمی ہے اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ آدھار کو بایو میٹرک کیسے کرتے ہیں تو اس کے ٹھوٹھوڑیل ویڈیو پر مجھے دکھایا گیا کہ نیا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آدھار بایو میٹرک کے لیے کیا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مجھے بتایا گیا کہ مجھے آدھار کے اندر پر جانا ہوتا ہے وہاں پر مجھ سے کچھ کاغذات لینے کے بعد آدھار کارڈ کو بائی میٹرک اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کاغذات کے سلسلے میں یا بائی میٹرک کے سلسلے میں تو اس کے لیے ہمیں آدھار کیندر والے مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد ہمارے بہت کام آتی ہے